مجھے ایک جینس کا جوڑا چاہیے تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نا ایمازون سے آن لائن خریدا جائے لیکن کیونکہ میں جینس کے معاملے میں تھوڑا سا چنچل ہوں تو مجھے ایک کالے رنگ کی جینس چاہیے تھی اور ایک تھوڑا گاڑھے نیلے رنگ کی تو میں نے ایمازون سے آن لائن خریدا تو ایمازون والوں نے مجھے جینس بھیج تو دی لیکن اس میں کالی جینس تو صحیح بھیجی لیکن دوسری جو مجھے تھوڑا گاڑھے نیلے رنگ کی جینس چاہیے تھی اس کی جگہ انہوں نے ہلکے نیلے رنگ کی آسمانی کلر کی جینس بھیجی اور اس کا سائز بھی کیونکہ میرا سائز جو ہے کمر کا وہ چونتیس ہے لیکن انہوں نے چھتیس بھیج دیا تو میں نے دوبارہ سے ان سے ایک التجا کی کہ میرا جو آسمانی کلر کی جینس انہوں نے بھیجی ہے اور اس کا سائز بھی زیادہ ہے اس کو بدل دیں اور میں نے آن لائن ہی جو میری التجا تھی وہاں پہ درج کرائی اور پھر انہوں نے میری التجا کو قبول کیا اور میرا جو ہلکے نیلے رنگ کا جینس انہوں نے بھیجا وہ واپس سے انہوں نے چونتیس نمبر میں گاڑھے نیلے رنگ کا ہی مجھے واپس سے بدلے میں آن لائن ہی بھیج دیا تو میرا جو تجربہ رہا ایمازون کے ساتھ آن لائن خریداری کا بہت اچھا رہا میں بہت خوش ہوا